ओके गोंयान गोवा इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट जी आय एम खंय साखळे आ थंय अर्थल इन्क्युबेशन सँटर म्हणून आसा त्या सँटराचें मिशन आसा की जे गोंयान बिजनस स्टार्टअप्स जे आसतात पय वेरियस सॅक्टरांचे तांकां हॅल्प करप सहायता दिवप कशें जाल्यार तांकां मँटरींग करप वर्क स्पेस प्रोवायड करप नॅटवर्कींग ऑपॉर्चुनिटीज दिवप सो ही सुविधा जी आय एम जी आय एमांत जे स्टुडंट्स शिकता आनी थंयचे लोकल एटरप्रिनर्ज जे आसा तांकां ते मेळतात मागीर फोरम फॉर इनोवेशन इन्क्युबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रिनर्शीप म्हणजे फायर एफ आय आय आर ई हो एक केंद्र आसा जें हांगां खंय म्हणटा तें फातोर्डा डॉन बॉस्को कॉलेज थंय आसा थंय ओल्सो इनफ्रास्ट्रक्चर फंडींग असॅस दिता फॉर बिजनस तांचे फोकस मोर सोशल इम्पॅक्ट कशे जातले एका बिजनसांक लोकल एंटरप्रिनर्सांक बीन तेचेर आसा मागीर आमचो तो जी एस आय सी गोवा स्टार्टअप इंक्युबेशन सँटर जो आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो ते भुरग्यांक टॅक्निकल स्टार्टअप जे आसता आपले थंय तांच्या थंय ते इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हाडटात फंडींग दितात वर्कशॉप्स ऑल्सो आसता जे सह सहायता करतात भुरग्यांक टॅक्निकलान ओके टॅक्निकल बिजनसान मागीर आमचो पीच पिलांनी आसा वास्को जू वास्को थंय थंय नॅटवर्कींग थंय थंय एक सँटर आसा थंय परत एकदां टॅक्निकल बेज रिसर्च आनी डॅवलपमेंट प्रॉडक्ट टॅस्टींग मागीर तें स्केलींग बीन कशें करप ते सगळे सपोर्ट दिता थंय मागीर आमचो हो वेर्णाचो इंडस्ट्रियल इस्टेट स्टार्टअप इन्क्युबेशन सँटर आसा थंय एका बिजनसान जे स्टार्टिंगची अर्ली स्टेज आसता आनी टॅक्निकल आनी मॅन्युफॅक्चरींग जो सॅक्टर आसा तांकां हॅल्प कशें जें जाय आसता ते सहायता दिता तर तो फेमस आसा आनी थंय मॅन्युफॅक्चरींग फॅसिलिटीज दिता लॅब्स दिता इंडस्ट्री चे मँटर्स आसतात ते सगळे थंय हॅल्प करतात तांकां सो अशा प्रकारे बिजनस सॅक्टर गोंयांत तांकां हे सपोर्ट मेळटा